میری نظر میں اگر بات کی جائے تو یہ بھی ایک اچھی پہل ہے جس کی مدد سے بچہ ٹریننگ سیکھ سکتا ہے اور اپنی قابلیت کو بڑھا سکتا ہے اپنی اپرینٹیشپ کر سکتا ہے ٹریننگ کر سکتا ہے جس سے اپنے آس پاس روزگار ہے اس کو ملے سکون سے رہے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کا بوجھ اٹھائے اور یہ کرنا بہت زیادہ بہتر ہے تو میری سمجھ میں اس کو ترجیح دینی چاہیے اور اس میں بھی کافی سدھار لانا چاہیے